हय स्कुलान आसतना आमकां टिचरीन सुद्दां कितली हॅल्प केल्या ड्रॉइंगांक तेंच्यांनी आमकां अशें म्हणजे सर्कल केन्ना काडपाचो मागीर ड्रॉइंगान लायन कितली इमपोर्टंट अशें बारीक बारीक जे गजाली आसात ते तांच्यांनी इतलें डीपली न्हू पूण आमकां अशें नॉर्मल जे यूज जाता तशें आमकां तेंच्यांनी शिकयलां गायडलायन कशी करपाची नॉर्मल अशें म्हणजे लायक डोंगर आसा ते डोंगर कशें काडपाचे तेका कसली किदें यूज करपाचें ते बीन हांकां सगळें शिकयलां आनी मेन आतां ह्या जाय अमके हेका अमको कलर येतलो असो बीन आमकां सगळे तेंच्या टिचऱ्यांनी टिचरीन दाखयलेलें स्कुलान आनी मागीर हांयेंन सगळें ऑनलायन शिकलें ऑनलायन वेबसायट बीन आतां अवेलेबल आसा इवन यू ट्यूब सुद्दां अवेलेबल आसा यु ट्युबाचेर सुद्दां कळटा की ते ते शिकयतात स्टेप बाय स्टेप की आतां जर तूं माजर काडटलें जाल्यार माजराक कशें म्हणजे तेका कितें गोल काडपाचें मागीर अशें करपाचें तशें करपा सगळें स्टेप बाय स्टेप दाखयता आनी वयल्यान ते कलर सुद्दां दाखयतात की कसलो कलर मारपाचो आनी जर तुवेंन जर डार्क कलर मारलो जाल्यार ते कशें काळोख दिसतलो की अशें म्हणजे अशें हे कशें उजेड कसो दिसतलो तशें बी दाखयतात इवन तुजी जर शेंडींग बरी आसा न्हय जाल्यार ती पेंटींग सारकी थ्रीडी दिसता तुका शेंडींग शेडींग तेजी इम्पोर्टं आसता जर तूं शेडींग करताय जाल्यार तें सारकें अशें खरेंत तुवें ड्रॉइंग काडलां अशें दिसता म्हणजे तो मनीस खऱ्यांनी आसा इवन मनीस सोड झाड नाजाल्यार ती प्लेस खऱ्यांनी थंयसर आसा तें तुजे पेपराचेर काडलाय थंयसर आसा जर तुवेंन ती मात्शी सुद्दां शेडींग केली तेजी सारकें अशें थ्रीडी कशें दिसता आनी गॅश्चर ड्रॉइंग सुद्दां खूब इमपोर्टंट आसा तेतून तूं तूं जर समज आतां कोणाय आतां माजर काडलें जाल्यार तें माजर अशें चलता अशें सुद्दां ते दाखोवं शकता तेंचीं हालचाल मागीर तेचो असो तेंचो मूळ भाव आसता तो तुमी ते चित्रांसून दाखोवं शकतात जर तुमी अशें म्हणजे ते गेश्चर ड्रॉइंग काडलें जाल्यार आनी जशें की आतां मोस्टली लोक कशे करता ते हिल्स टॉपाचेर बीन वयता थंयसले जे ड्रॉइंग पळयता ते आपल्याक दोळ्यांनी ते कॅप्चर करतात आनी घेवन येतात आनी मागीर तश्शें तें ड्रॉइंग आपूण आपल्या ते पेपराचेर काडटात सो आतां तुमी ऑनलायन सुद्दां प्रिफर करूं शकतात आपलें ड्रॉइंग ड्रॉइंग जर तुमकां इम्प्रूव करपाक जाय तुमचें जाल्यार तुमी ऑनलायन नाजाल्यार क्लासीस सुद्दां आतां खुबशे अवेलेबल आसात थंयसर सुद्दां तुमी वचून आपले क्लासीस घेवं शकतात मागीर तें थंयसर तुमकां शिकयतलें की खंयचो पेंटींग कसो करपाचो जर तुमकां स्केच पेंटींग करपाक जाय जर स्केच पेंटिंग सुद्दां शिकयतात ते मागीर कॅनवस पेंटींग मातशें खुबशे पेंटींग आसात ते सगळें शिकयतात ऑनलायन ऑनलायन आनी ऑफलायन सुद्दां शिकयतात